ریاست تلنگانہ میں جو میوزیمس ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ کتنے بہادر تھے وہ کتنے حوصلہ پرست تھے وہ کتنے ہمدرد تھے ہم ان سے یہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں